ہلو آپ کیا امین آباد کے شو روم سے بات کر رہے ہیں ارے ہم نے وہاں سے ایک عطر کی شیشی منگوائی تھی بالکل ہی خراب ہے وہ اس سے پہلے لے گئے تھے اس کی خوشبو بہت اچھی تھیں ہم سوچے اسی دکان سے پھر سے لے لیں کہ تھوڑا سا اچھا رہے گا اور اس کا بالکل ہی الٹا ہی ہے یہ اس لیے بڑی مہربانی ہوگی کہ ہمارا یہ عطر واجب آپ نے پیسے بھی لیے ہیں واپس کر دیجیے اب جو عطر ہم چاہ رہے وہ ہمیں دلوا دیجیے بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اور وہ جو خوشبو جنت الفردوس جو خوشبو کا نام ہے ہم کو وہی والی خوشبو چاہیے دوسری والی نہیں چاہیے کیونکہ یہ کمپنی بہت اچھی ہوتی ہے آپ خراب کمپنی کا مت دیجیے گا یا پھر آپ کے پاس اس سے اور اچھی خوشبو والی عطر ہوگی تو آپ ہمیں دوسری والی بھی دے دیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے دکان سے لے جائے تو اس کی برائی نہ کریں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی